हैलो में आपूं इद्धर रूरल एरिया च रौह्ना होन्ना ते इद्धर साढ़े इद्धर आपूं बड़ी ज्यादा गेम्स खेली जंदी में इद्धर आपूं रोज जाई जाई बड़ी गेम खेलना होन्ना इद्धर साढ़े बच्चे गली दे बच्चे इ'यां आंदे रौंह्दे खेलदे रौंह्दे में आपूं इद्धर साढ़े इद्धर रूरल एरिया ऐ में आपूं इद्धर रौह्न्ना होन्ना इद्धर बड़ियां गेमां खेलदे क्रिकेट होई गेआ फुट बाल होई गेआ फिर टैनिस फुट बाल एह् सारी गेमां खेलदे इद्धर अस सारी मिलियै खेलदे इद्धर खड्ड होई गेई जियां कोर्ट कूर्ट बनाए दे इद्धर बौह्त अच्छी इद्धर साढ़ी इद्धर बड़ी स्हेई फैसलिट्स मिलदियां बड़ी सारी गेमां खेलदे इद्धर बच्चे सारे मिली जुलियै खेलदे बा अर्बन एरिया च एह् ऐ कि इद्धर लोग इ'यां मिलियै नी खेलदे ऐ उद्धर अपने अपने घर रौंह्दे लोग खेलदे खूलदे हैनी ऐ इ'यां अन्दर बैठी रौंह्दे नेईं खेलदे अर्बन एरिया च बच्चे रूरल एरिया च एह् ऐ कि ओह् बाह्र जंदे बच्चे गांव दे बच्चे होंदे ओह् बाह्र जंदे खेलदे क्रिकेट खेलदे बैट बाल खेलदे फुट बाल खेलदे सब कुछ खेलदे होर होर बी बड़ा कुछ खेलदे अस बच्चे बड़ा बड़ा डिफ्रैंस ऐ इद्धर होर गांव ते होर शैह्र च में बी इद्धर शैह् गांव च रौह्न्ना होन्ना बड़ा मज़ा आंदा इद्धर सारे बच्चें ने खेलने सारे मिली जुलियै खेलदे निक्के बड्डे बजुर्ग सारे मज़े ने खेलने होन्ने अस सारे बड़ा मज़ा आंदा सानू इकट्ठे खेलने दा मज़ा आई जंदा सानू खेलने दा बड़ा आनंद मिगी ते बड़ा आनंद मिलदा भला ओह् बाकियें दा मिगी पता नी ऐ ऐसी ऐसी गेमां खेलदे इद्धर लोग ते केह् आक्खां में हून तुनेंगी ब बड़ा रूरल अर्बन एरिया च एह् ऐ कि उद्धर उद्धर एड्डी दूर जाने पौंदे इद्धर कोई ग्राउंड नी होंदा साढ़े इद्धर दिक्खो हां इ'न्नी जगह् ऐ खेलने आह्लियां अस जित्थें मर्जी चली जन्ने होन्ने खेलने खूलने गी मज़ा बी इन्ना आंदा कुछ ना कोई सानू ठाकने आह्ला ऐ ना कुछ होर करने आह्ला अस मज़े ने बोलदे रौह्न्ने होन्ने खेलदे रौंह्दे रौह्न्ने होन्ने जो मर्जी करी सकने ओह् अर्बन एरिया च एह् ऐ कि कोई सामनै आंदा ते उद्धर इयां मतलब ग्राउंड हैनी होंदा बड़ी दूर जाना पौंदा सानू खेलने पर इद्धर ओह्कड़े एरिया च एह् ऐ सानू जेह्ड़ा जेह्ड़ा ग्राउंड मिली जंदा खेलने गी मज़ा आंदा स्पोर्ट बी करदे सानू साढ़े उद्धर दे फ्ही मज़ा बी आंदा गांव गांव ऐ गै बड़ा स्हेई ऐ यरो खेलने दे मामले च अर्बन अर्बन एरिया इ'यां होंदे मोए नेईं कोई खेलने दा मज़ा औंदा होर रूरल एरिया च एह् ऐ कि उद्धर बड़ी स्हेई स्हेई गेमां खेलदे बच्चे निक्के होंदे मतलब खेल च इ'यां पेई जंदे ऐ बड़े स्हेई स्हेई गेमां खेलदे ऐ क्रिकेट होई गेआ क्रिकेट ते महां भारी स्हेई खेलदे इद्धर साढ़े में बी क्रिकेट खेलना होन्ना में इद्धरा शाम्मी जन्ना होन्ना चार बज़े हारी फ्ही दो घैंटे क्रिकेट खेलना होन्ना शैल गर्मी होंदी गर्मियें दे दिनें अस दपैह्रीं गै खेलने होन्ने क्रिकेट मज़ा औंदा जेह्ड़ा सानू खेलने केह् सनाचै टैस्ट मैच खेलने ओह् बड़ा खेलने होने अस फ्ही कदें कदें फ्ही गर्मी च अस कन्नै बालीबाल खेलने होन्ने बालीबाल च बी अस कोई बीह् गै बंदे होंदे साढ़ी साइड इन्ना मज़ा आंदा खेलने गी फ्ही अस कदें कदें फुट बाल बी खेली लैन्ने होन्ने फुट बाल बी बड़ा मज़ा आंदा ते आंदा सानू बड़ा यरो फुट बाल च बी अस दस दस बीह् बंदे होंदे खेलदे रौंह्दे इद्धर साढ़ै मिली जुलियै खेलदे इन्ना इ'न्ना मज़ा औंदा सानू खेलने कन्नै केह् आक्खां में हून तोआनी अर्बन एरिया च में इक बारी गेआ हा सिटी च उत्थें मोए सारे खेलदे गै नी हैन इक साथ ओह् इयां बाह्र गै नी निकलदे ओह् फौनै च गै लग्गे रौंह्दे फोनै च गै खेलदे एह् ऐ कि इद्धर रूरल एरिया च ना ते इन्ने ज्यादा बच्चें कोल फोन होंदा ज्यादा ओह् बाह्र रौंह्दे ऐ बाह्र गै खेलदे रौंह्दे इ'यां ग्राउंड च चली गे कोई इ'यां जगह् चली गे ते फ्ही ओह् खेलदे सारे मिली जुलियै क्रिकेट होई गेआ फिर बास्किटबाल होई गेआ होर बी बड़ा किश होंदा एह् ऐ कि इन्नी फैसलिटी जिन्नी पर इद्धर मज़ा सारें गी आंदा अर्बन एरिया च एह् ऐ कि उद्धर फैसलिटी ते थ्होंदी ब बच्चे बाह्र नी जंदे ऐ ओह् इ'न्ना मज़ा बी नी आंदा उद्धर जेह्ड़ा मज़ा रूरल एरिया च में आपूं इद्धर खेलना होन्ना में आपूं इ'यां अपने दोस्तें कन्नै मिली जुलियै खेलना होन्ना इन्ना मज़ा औंदा सानू अच्छा बी लगदा मज़ा बी औंदा दोस्तें ने खेलना सुबह् निकलना शाम्मी आना शैल गेमां खेलनियां बौ बौ बौह्त मज़ा आंदा सानू मिली जुलियै खेलने स दिनें दिनें निकलना फ्ही शाम्मी लै आना इ'यां खेली खुल्लियै पसीना निकलदा जेह्ड़ा केह् आक्खां हून में थोआनी मज़ा मज़ा बौह्त आंदा सानू सारें गी इक साथ खेलने होन्ने न उसलै मज़ा सानू केह् सनां हून में इन्ना सारा मज़ा आंदा सानू खेलने गी होर बी बड़ा गेम्स होर बी सारी गेम्स होंदे जे अस इद्धर दौड़ बी लान्ने होन्ने दौड़ लाने गी जन्ने होने शाम्मी लै जेह्दे कन्नै साढ़ी इ'यां अस फिट्ट रौह्न्ने ताइयें में ते गेम तां खेलना होना क्योंकि में अपने शरीरे गी फिट्ट रक्खनै आस्तै ताइयें गेम खेलने जन्ना होन्ना बाह्र जियां क्रिकेट फुट बाल फुट बाल खेलना होन्नां नोहाड़ै ने में दौड़ लग्गी जंंदी दौड़ने में फिट्ट रौहन्नां होन्ना तां में फुट बाल खेलना होन्ना बालीबाल कन्नै एह् कि मूवमैंट होंदी रौंह्दी बाडी दी ओह्दे ने मेरा बाडी इ'यां स्ट्रांग रौंह्दी शैल मज़ा बाडी इ'यां गर्म होई जंदी फिर इ'यां मतलब एनार्जी आई जंदा बाडी बिच्च फ्ही शैल शैल होई जंदी बाडी होर होर बी बड़ा कुछ होंदा इद्धर बड़ा डिफ्रैंस ऐ साढ़े दोनों एह् जमीन असमान दा फर्क ऐ थोआनी केह् सनां हून में इ'न्ना मज़ा औंदा सानू खेलने गी इद्धर रूरल एरिया अर्बन एरिया रूरल होई गेआ साढ़े इद्धर गांव अर्बन होई गेआ साढ़े शैह्र शैह्रे च लोग घरै दै बाह्र नी निकलदे इद्धर फिर रूरल एरिया च बच्चे बाह्र इद्धर जंदे जिद्धर कोई डर नी होंदा गड्डियें दा इद्धर रोज़ खेलदे रौंह्दे बैट बाल होई गेआ क्रिकेट फुट बाल बालीबाल टैनिस होर बी बड़ा कुछ ऐ सारे मिली जुलियै खेलदे बड़ा मज़ा बी आंदा सारें गी इद्धर इक साथ खेलदे जिस दिन सा सानू सारें बड़ा ज्यादा मज़ा आंदा फ्ही कट्ठे खेलने कन्नै बौह्त ज्यादा सानू फिर आनंद बी औंदा बड़ा सारा इ'यां इक साथ खेलने होन्ने ना उसलै निकलने होन्ने घरा कोई डेढ़ अस शाम्मी गै निकलने होन्ने घरा कोई फिर रातीं आन्ने होन्ने कोई सत्त बज़े हारै खेली खुल्लियै शैल मजे मुज़े करियै अपने दोस्तें ने गप्प गुप्प लानी उद्धर जाना दौड़ना खेलना फिरना खेलना फिर प्लान श्लान होर बी बड़ा किश करना होंदा बड़ा मज़ा औंदा इद्धर सानू ब रूरल एरिया सानू बड़ा ज्यादा मजा औंदा खेलने गी दौड़ लान्ने अस केह् केह् हून अर्बन एरिया च इ'न्ना किश हैनी होंदा यरो उद्धर लोग करदे गै नी हैन इद्धर नेईं पेरैंटस यूजली हैनी अपने बच्चें गी बाह्र जान दिंदे नेईं खेलन दिंदे नेईं कक्ख करन दिंदे साढ़े इद्धर इद्धर साढ़े घरे आह्ले आपूं कड्डदे बाह्र जाओ खेलो तुस बस घरै बाह्र नी निकलने होन्ने जाओ खेलो बैट बाल खेलो खेलियै आओ शैल शरीर रोऐ थोआड़ा शरीर च फुर्ती आए थुआढ़े इ'यां ढिल्ले जेह् बैठे दे रौंह्दे रौह्न्ने चौबी घैंटे अंदर नेईं साढ़े कोल फोन ऐ ताइयें अस बाह्र जन्ने होन्ने खेलने खूलने मज़ा बी आंदा दोस्तें कन्नै खोलना दौड़ना गप्प लानी खलान पलान होर बी बड़ा किश होंदा मज़ा बी आंदा होर बी बड़ा किश ऐ होर होर बी बड़ा गेमां होंदियां खेलने गी मज़ा आंदा होर बी बड़ा किश होंदा होर बी होर होर बी बड़ा किश होंदा यरो इ'यां एह् गेमां निं इद्धर रूरल एरिये च होर बी बड़ा कुछ होंदा में थोआनी हून केह् सनां हून मेरे कोल लफ्ज नी हैन हून में गेमां च यरो इद्धर बड़े लोग बड़े शैल गेमां खेलदे उसलै इ'यां में में आखना पता नी कुद्धरा कुद्धरा निकली आए दे बच्चे ऐसी ऐसी गेमां खेलदे ऐ इ'न्ने इ'न्ने स्हेई स्हेई गेमां खेलदे ऐ खलान पलैन इन्नियां गेमां खेलदे इन्नियां गेमां खेलदे मज़ा आई जंदा उ'नेंगी दिक्खियै उद्धरा रूरल एरिया अर्बन एरिया च इ'न्ने लोग बाह्र जंदे है नि ऐ खेलदे गै नी हैन बच्चे अन्दर बैठी रौंह्दे फोन चलादे रौंह्दे रूरल एरिया च एह् ऐ कि बच्चे बाह्र निकलदे शैल गेमां खेलदे अर्बन एरिया च उ'ऐ अन्दर बैठी रौंह्दे फोन चलांदे रौंह्दे बच्चे अज्जकल उ'नेंगी पता नी ऐ खेलना बी चाहिदा बाह्र बैट बाल बी कोई नाम दी चीज़ होंदी उ'नें बच्चें गी कुछ पता नी ऐ शैह्रैं दे बच्चें बैट बाल खेलना चाहिदे न ओह्दे कन्नै साढ़ी बाडी फिट्ट रौंह्दी फुट बाल खेलना चाहिदा ओह्दे कन्नै साढ़ी दौड़ना चाहिदा सानू होर बी करना चाहिदा एह् मोए इ'नें कक्ख पता नी ऐ कोई गेम बी कोई ऐ इद्धर एह् शैह्री बच्चे होंदे जेल्लै सानू साढ़े पुच्छो हां अस उ'नें अस उ'नें इ'यां दो मिंट्टें च र्हाई ओड़ने होन्ने इ'यां कक्ख उ'नेंगी औंदा ऐ नी नल्ले जेह् ते ऐ अस इन्नी स्हेई स्हेई गेमां खेलने होन्ने में आखां मेरै ने इक मैच लोआओ हां में इ'यां र्हाई ओड़ना उ'नेंगी ऐ एह् बड़े इ'यां खेलना औंदा ऐ नी ते मेरे ने अगर गेम लांदे ते में उ'नें दसदा फिर केह् होंदियां गेमां केह् नेईं होंदियां गेमां होर एह् ऐ कि मज़ा ते आंदा में ते चाह्न्ना ओह् बी खेल्लै बाह्र निकलै ब उ'नेंगी इन्ना साढ़ै जिन्ना उ'नेंगी मज़ा थोह्ड़े आना असें ते फिर थोहड़े ने केह् सनाचै इ'न्ना मज़ा आंदा सानू दिन भर शाम्मी लै अ'ऊं बस गेमां इ'यां खेलना दोस्तें ने इ'यां जैशियां मारनियां मज़े करने फलांट फलांट होर बी बड़ा कुछ होंदा बड़ा मज़ा आंदा यरो सानू एह् गेमां खेलने में ते आखगा में ते हून बड्डे होइयै बी स्पोर्टस च जाना ऐ ऐथलीट बनना हून में इत्थें में इत्थै इद्धर एरिये में क्रिकेट हून में ट्रेनी लेआ ना शैल गेम खेला ना क्रिकेट खेला ना में अपना क्रिकेट च कैरियर बनाना में आने आह्ले टाइम च हून में खेलना शैल खेलना जेह्दे ने में एह् नेशनल एरिया च स्लैक्ट होआं फिर एह्दे च में अपने कैरियर बनाना गेमें च बड़ा जेह्दे च मीं अग्गै जाइयै मीं हैल्प मिलै ताइयें में हून ज्यादा बाह्र निकलना होन्ना खेलना होन्नां गेमां गूमां ते ताइयें में गेमां खेलना होन्ना इन्नियां ज्यादा ताइयें में अज्जकल ज्यादा बाह्र जन्नां होन्ना खेलने गी ताइयें में ज्यादा गेमां खेलना होन्नां होर बी बड़ा कुछ खेलने होन्ने गेमां गूमां गेमां गूमां बी बड़ियां खेलना होन्ना बस बस होई गेआ हून में किन्नियां गै गेमां खेलदा रौंह्दा हा दिनभर होर में केह् करां होर सनाओ तुस सनाई ओड़ गपशप कुछ तुस खेलने होन्ने गेमां ऐ बोलो हां सनाओ यरो में ते बड़ियां गेमां खेलना होन्ना मेरे खेली खेली खेली खेली खेली बस होई जंदी सारी दिनभर किन्ना गै गेमा खेलनी स्कूल जाओ स्कूल बी गेमां खेली खेली खेली खेली खेली पसीना पसीना होई गेदे होन्ने साढ़े स्कूल आह्ले ना में हून में थोआनू सनानां में अब से दो साल पैह्ले ना नेशनल लाई आया हा कबड्डी दा उड़ीसा गेदा हा कि भाई नेशनल टीम नेशनल टीम च स्लैक्ट होएआ हा में गेआ हा उड़ीसा ते शैल गेमां खेली ही ते उद्धर में गोल्ड